बिहारके मुख्य कृषि उत्पादमऽ मक्का गेहूँ चावल आओर अखन सभसँ अधिक मखानाके खेती छै आ समयके सङ्ग खेतीके प्रथा आ तकनीकमे कोनो बेसी बदलाव नहि आयल छलय तऽ तकनीकोसँ छै आओर पुरानो प्रथा चलि रहल अछि आधुनिकताके प्रभाव इएह पड़ल अछि जे तकनीकी बदलाव भेल अछि जे पहिने बहुत ही मेहनत लागैत छलय कृषिसभ बहुत जादे मेहनत करैत छथिन तखन हुनका फसल उत्पाद फसल मऽ हुनका सभकऽ किछु आय आबैत छलय आओर तकनीकीके फायदा छलय जे सभ कुछ करबाक लेल हुनका मेहनत बेसी नहि छलय फसल पशुधनसभ पशुधनक सभक लेल कुट्टी कट्टा एकटा मशीन आबैत छलय पहिने बहुत मेहनत लागैत छलय सभ अपने हाथेसँ काटैत छै तऽ हाथोसभ कटि जाइत अछि तऽ स्वास्थ्यो पर प्रभाव पड़ैत अछि आओर अखन मशीनक आधुनिकता आयल अछि तऽ सभ आधुनिक तकनीकक इस्तमाल भी करैत अछि लेकिन पुरानो प्रथाक सङ्ग चलैत अछि पशुधनक पशुधन सभक पालन पोषण हेतु भी बहुत ही मेहनत करय पड़ैत रहय पहिने लेकिन अखन ओतय मेहनत नहि करय पड़ि रहल अछि मखानाके खेती सभके लेल पहिलेसँ बहुत सारा नदीसभ अछि सभ मत्स्य पालन आओर मखाना पालन एक साथ कऽ रहल अछि तऽ आधुनिकतासँ बदलाव इएह आयल अछि जे आयक वृद्धि भेल अछि आओर मेहनत कम पड़ैत अछि किसान सभके